हेलौ औ मा आंनियावलाय फिथा लावदुम दङ साना दङ पकरि दङ आरो आलु सप दङ गाइखेर गाइखेर साहा दङ आंनियावहा आलु सपआ मोनसेयाव दस थाखा लायो फिथा लावदुमाबो थाइसेयावहा दस थाखा लायो पकरिया बे नोंनि गोसो दस थाखानि जायो ना थाइबानि जायो नोंनि गोसो मोनजागोन दस थाखा औ आरो साहायाबो दस थाखा दस थाखा औ जागोन दङ बिबो गासैबो मोनजोबगोन नों जा फिथा लावदुम आलु सप जा नांगौ नों आंनि दखानावनो मोनजोबगोन लांफैब्लानो जाबाय एसे माबार फैब्लानो जाबाय आं मानि दखानखो थाब बन्द' खालामगोन दिनि न'आवबो खामानि थानायखाय थाब फैनानै थाब लांफैब्लानो जाबाय आरो लांफैब्लानो जाबाय गासैखौबो मोनगोन दे नोङो सिन्था खालाम नाङा आं साहाखोबो गुदुं गुदुं फुदुंना दोनगोन गोबावद्राय जागोन नामा गोबाव जागोन नामा दे दे फै होमब्लालाय आं एसे होमब्लालाय खैथा नांगौ जादो माबाखो फिथा लावदुमखो दे जागोन दे लांब्लानो जाबाय दे ए खिन्थु साहानि दामआबो दस थाखा जाबाय दै औ दस थाखा गासैबो दस थाखा फिथा लावदुम दस थाखा औ मोनबायाव पन्सास थाखा जागोन बे दस थाखा करि नालाय औ लाब्लानो जाबाय दे जागोन मा मा लागोन नोंलाय साहाबो लागोनबा फिथा लावदुमबो लागोनबा आलु सपबो लागोन बा

साहा मोनबायाव ओरैनो पन्सास जाबाय फिथा लावदुमाबो पन्सास जाबाय आरो आलु सपआवबो पन्सास जाबाय ओरैनो देरस' थांना थाहैखाबाय

दस थाखा दस थाखाहै होमब्लालाय नोंहा दुइस' थाखा बिल जासिगोन आरो दुइस' थाखा बिल जागोन साहाखौबो लाबाय आं दे होमब्लालाय माबार फैब्लानो जाबाय मोनागोन नङाब्ला आंहाबो न'आ एसे गोजान नालाय दे फैदो दे जागोन दे फै